हैलो हाँ क्या हाँ क्या आप इस्टार सॉप से बोल रही हैं अच्छा मैम मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए वरपूल का मिल जाएगा क्या आपके पास डबल डोर वाला उसमें कौन कौन से बजट का मिल जाएगा आपके पास अच्छा अच्छा हाँ मुझे डबल डोर वाला चाहिए यह तो इसका कितना होगा प्राइज ये फुल साइज में अछ अच्छा अच्छा हाँ हाँ और इसकी वारंटी वगैरह अच्छा अछ् अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ ठीक है और क्या क्या है आपकी दुकान पर और भी कुछ आइटम है इसके अलावा अच्छा अच्छा अच्छ अच्छा हाँ तो यह डबल डोर वाले में अलग अलग प्राइज होगी क्या इसकी और पूरी फसली पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी जैसे छोटा हो तो भी या फिर बड़ा हो

अच्छा और कोई लाइट की समस्या तो नही आएगी कम लाइट पर चलेगा अच्छे से अच्छा अच्छा हाँ हाँ और ये क्या किस्त विस्त में भी मिल जाएगा क्या हाँ हाँ चलो ठीक है मैं लेना चाह रही हूँ ठीक है मैं आती हूँ एक दो दिन में आपकी दुकान पर ठीक है